کمیونیٹی کے باہر تو میں نے بہت بار سفر کیا ملتے ہیں اچھے لوگ بھی برے لوگ بھی اچھا سلوک بھی کرتے ہیں تھوڑے لوگ تعصب بھی رکھتے ہیں لیکن ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی صلاحیت اپنے پاس رکھ کر بات کرنی چاہیے اگر وہ سلوک یا تعصب بھی رکھتے ہیں تب بھی ہمیں ان کے ساتھ آرام سے ہی پیش آنا چاہیے کمیونیٹی کے باہراگر کوئی تعصب رکھتے بھی ہے تو اس کی وجہ کچھ نہیں ہوتی اگر وجہ ہوتی بھی ہے تو ہمیں اسے موو اپ کرنا چاہیے